गेलेनाय आयदाया मोनसे मोजां आयदा बे आयदाया बे आयदाया आथिखालाव फसंथानाव बा फरायसालियाव मोनसे गोनांथार आयदा जाना फैबाय जायनि थाखै सोलोंथाइ बिफाना बेखौ गुरत्त होदों आरो बे आयदानि गेजेरजों मानसिनि गेजेराव मानसिनि सोलेराव मानसि हारिनि गेजेराव जिवाव माखासे गोहोम खोलैनायनि मोनसे राहा जायनि थाखाय गेलेनाय जायखौ बुङो देहा थाकिले बेहा होन्नाय खोथा दङ बे जाहोनखौ नायोब्ला जोङो गेलेनाय गेजेरजों सावस्रि मोजां जायो देहा मोजां जायो आरो आब्रुथि रोंनाय जायो बेबादि बेखायनो आब्रुथि बे रोङो माने गोरों मोनसे लामाखौ नुनो मोनो आब्रुथि सोलोंनायनि मोनसे लामा होन्नानै बुंजागोन आरो देहा सावस्रिखौ मोजां लाखिनायनि मोनसे लामा होनना बुंजागोन आरो बेनि गेजेरजों देहा थायोब्ला गावनि गासै साननो हानाय गोसोनि साननाय बोलो फैयो सोलेरनि बोलो फैयो दा बिदि थायोब्ला गासै खामानिखौ मावनो हानाय मोनसे मानसिनि गेजेरावनो गोहोम खोख्लैयो बे गेलेनाय आयदाया आरो गेलेनायनि गेजेरजों बायदि बायदि बिथिङाव बियो दावगानो हायो बेयो गेले मोनसे गेलेनाय आयदानि फारसे गोसो होनानै गोजौसिम थांनानै बेयो सासे हादोरनि गिदिर मानसि जानो हायो बेखायनो गेलेनाया आथिखालाव मानसिनि जिवाव मोनसे गोहोम मोजां गोहोम गोलैबाय गेलेनायनि गुना गुनखो लानानै आर बे गुनफोरा माखासे बिथिङाव मदद होयो जायखौ बुंखाङो सावस्रि बुंखांनो हायो सावस्रि मोजां लाखिनो हानाय देहा मोजां लाखि मोजां लाखिनो हानाय गोसोखो थाजिम खामनो हानाय गोसो राफोथ खालामनो हानाय बेबायदि मानसिनि जिवाव गोहोम खोख्लैयो आरो गेले गेलेनाय आयदा गेलेनाय आयदाखौ गथ'फोरजों जिसिबां हायो होनांगौ एरै फुटबल काबादि खख' बेडमिन्टन आरो खारनाय बारनाय इसेबां दङ गथ'फोदनो बेबादि गेलेनायफोरखो खालामहोनायदि माने दिन्थियोब्ला फोरोङोब्ला बिसोर उनाव गावनि जिवाव मोजां मोनसे लामा बासिनानै लानाय गोहोखो मोननो हायो आरो उनावहाय बिसोरो मोनफा मोनफा गावनि सान्नायबादियै बासिनानै मोजा जादि आरो बियो मोजाङै दावगानानै सोलोंनानै बियो सासे हादरनि मोजां मानसि गेलेगिरि जानो हायो जाय जायनि थाखाय आथिखालाव गोबां माने गेलेगिरिफ्रा माने गिदिर गिदिर मानसि जानो हादों बिदिनो हादोरनि मोनसे मुं लाखिनो हादों बेबादि हादोदनि हादोदाव बुहुमक्लिरिनो हायो बेबादि गेलेनायनि गुना गोबां बे गेलेनाय नङाब्ला मानसिनियाव देहा राफोद खामनाय जिनिस आर सबसे मोजां खालामनाय जि गोसोनि राफोद खालामनाया बे गेलेनाय गेजेरजों जायो